हँ हमरा तऽ खाना सबके बड़ा नीक रहैया हमरासबके खाना बनाबएमे हमरा बहुत नीक लगैया फैमिलीयो यऽ ओहो बनेलक हमही बनेलहुँ जादा अगर माँछ मासू सब अनलहुँ तऽ ओहो सब बनेलहुँ दालि चावल सब हमरासबकेँ भेल नया व्यञ्जन ओएह सब दालि चावल इएह सब बनेलहुँ की बुझलियै आओर दालि सब भात सब ई सब खयलहुँ माँछ ताँछ सब बना लेलहुँ इएह सब खाना सबमे पूरी तूरी ई सब बनेलहुँ की बुझलियै इएह सब खाना पीनामे रहैत छै दही चूड़ा रहल हमरसबके की बुझलियै दही चूड़ा सब रहल इएह सब हमरसबकेँ भोजन रहैत छै हँ माँछो मासू सब कखनो काल खयलहुँ एहन नहि छै माँछो मासू सब हप्ता अथी सबमे रहैत छै हँ आओर कोबी सबके एखन सीजन छै कोबी सबके सब्जी बनेलहुँ मस्तमे फ्लावरके एकदम कोबी कोबी सबके सब्जी शिमला मिर्च इएह सबके बनेलहुँ बन्धा गोबी एकर सबके रहल बैगन सबके सब्जी रहल की बुझलियै इएह सबके जे छै से खूब नीक जकाँ बनेलहुँ एकरे सबके हमरासबके खाना बनबैमे बड़ नीक लगैया की बुझलियै हम खाना जे छै जादा अधिकर हमरा अपने हम बनेलहुँ हँ इएह सबके हमर रहल अपन च्वाइस जे कहियो पकोड़े बना लेलहुँ आलू ई सबके जे होइया ई बेसन सब दए कऽ मस्तमे जे छै हमरा ई सब कचौड़ी सब बढ़िआँ लगैया खाएमे तऽ हम अपन जादा कए कऽ हम अपने बना लेलहुँ बुझलियै कि नहि तऽ हमरा ई सब चीज बढ़िआँ लगैया बनाबएमे खाना हमरा जे छै से बहुत निक लगैया अपना हाथक कनि नीके लगैया कि बुझलियै जी जी हँ हँ हमरा खेनाइ पिनाइ बनबएमे बड़ा नीक रहैया